हॅलो चिंतामणी मरे वळखलो हांव दिलीप उलयता रे बिजी ना मरे धंदो बरो चल्ला मरे तुगेलो आरे म्हाका एक ऑर्डर दिवपाक जाय आसली तुका घेता मरे तूं काय सामको बिजी आसा आमी मरे आमगे मित्राचो रे अनिलाचो रे फुडल्या शेनवाराक वाडदिवस सेलेब्रेट करपाचो थारायला तारीख मरे बावीस सप्टेंबर शेनवार शेनवार ताका लागून म्हाका वॉर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली तुका घेत मरे तुज्यो तुगे सगली व्हडली व्हडली ऑर्डर न्ही रे हां बरें म्हाका मरे शंबर लोकांक नाॅन वेज जाय आशिल्लें आनी पन्नास लोकांक वेज ऑर्डर जाय आशिल्ली कितें म्हणटा आं नाॅन वेजा भितर म्हाका चिकन मसाला जाय आशिल्लें चिकन सुका जाय आनीक तळिल्लीं सुंगटां आनीक सुंगटांचें हुमणूय बी जाय आनीक वेजा भितर कितें आसा रे थोड्यांचो शेनवार आसा न्ही रे त्या दिसाक आं हां बरें बरें बरें बरें तर म्हाका वेजा भितर फ्रायड रायस मात्शें स्पायसी जाय आं पनीर मसाला आनी गोबी मनच्युरियन सालाद बी जाय आनी कात्र्यां पाव मात सारके धाड आं कात्र्यांचे पाव जाय कितें म्हणटा आयस्क्रिम जाय काय म्हणटा हय हय जाय जाय बटरस्काॅच धाड साॅफ्ट ड्रिंक नाका नाका साॅफ्ट ड्रिंक नाका आनी बरोबर पांच वरांचेर लोलयें पंचायती हाॅला कडेन पावयता मरे आनी मेन म्हळ्यार तुजें डिस्काॅवन्टूय बील म्हाका वाॅट्सेप कर